बिहारके शिक्षा बेबस्था समाजके बदलैत जरूरतके बनबैलए आइके डेटमे हमरासबके ऑनलाइन शिक्षासँ लऽ कऽ ऑफलाइन शिक्षापर एक सन्तुलन कायम करैके आवश्यकता अछि आओर हम समझै छी एहि दिशामे कारगर प्रयास कएल जा रहल अछि